वर्तमान में परिदृश्य में विज्ञापन और अधिक लोगों तक पहुँचने के लिए हमारे पास कई सारे साधन उपलब्ध है जैसे कि टेलीविजन सोशल मीडिया और मोबाइल मोबाइल पर सब से ज़्यादा प्रचार प्रसार सोशल मीडिया द्वारा किया जाता है जिसे लोग सुन कर और देख कर उनका उपयोग करते हैं आज कल विज्ञापन दिए जाने के लिए जो कि हर एक व्यक्ति के पास है वह है मोबाइल और मोबाइल पर आज कल जानकारी तुरंत हमें मिल जाती है विज्ञापनों का सब से ज़्यादा उपयोग सोशल मीडिया पर होता है और उनका उपयोग करने पर हमें कई सारी जानकारियाँ मिलती है